आं दिनैहाय बेंटल बाजारनिफ्राय मोनसे थाव बाइनानै लाबोदोंमोन खर'आव फुननो थाखाय बे थावनि मुङा क्लिनिक प्लास आं बेखौ मोनसे दखाननिफ्राय बायनानै लाबोदोंमोन आरो ओमफ्राय हाय बे दखानदरिया बे थावखौहायबो मोजां खानाइयाबो मोजां जायो बिदि बुंनानै हरदोंमोन आरो ओमफ्राय आरो आंबो खानाइया मोजां जागोन साननानैहाय बायनानै लाबोबाय ओमफ्राय दायो फुनफैबाय बे थावखौहाय ओमफ्राय बे थावा दा मोजां नङा आरो कालारा माने बे थावनि खालारा जोबबायमोन ओमफ्राहाय बेखौनो आंनोहाय हारदों आरो दखान दारिया ओमफ्रायहाय बेखौ फुनाया आंनि खानाइयानो दायो गाज्रि जाबाइ खानाइयानो गला बायबायजोबबायसो ओमफ्रायहाय बेखायनो बे थावखौ मोजां मोनासै ओमफ्राय बे ग' बे गलादारा दखानदारिया आंनोहाय थगायनानै हरबाय ओमफ्राय आंनि खानाइयासो गाज्रि जाफै जोब्बाय मोजां सान्नानै लाबोबाय ओमफ्राय बे थाव माने बिदि थाव खालार जोबनायखौहाय माने दखानदारिफ्राबो हरनो नाङा आरो मोनो होनबा खानाइया गाज्रि जायो नालाय खानायखौ मोजां खालाम नांगौ बेखायनो बे थावा मोजां नङामोन बे दखानदरिया थगायनानै हरबाय बे थावखौहाय फाननो नाङा बिदिखौहाय खानाइया गाज्रि जायो ओमफ्राय आंनि आंनि सान्नायाव आरो बे थावा बानायग्राया माने मोजां नङामोन दां बेखायनो बे दखानदरियाबो माने बेखौ लानानै फैबा ओमफ्राय थावाबो मोजां नङा खानाइयाबो गला बाइयोसो बेखायनो बे थावखौहाय फुननो नाङा आरो